हमर सभसँ पैघ ताकत अछि जे किओ हमरा खराब नहि कहय किओ यदि हमरा समाजमे खराब कहि देलथि तऽ बुझियौ ओ हमरा लेल बहुत पैघ कमजोरी भऽ जाइए आओर ओनाहू मनुष्यके सभसँ पैघ ताकत हुनकर माँ पिताजी होइ छै बुझलहुँ जिनका माँ आओर पिताजीके आशीर्वाद प्राप्त भेल छनि ओ आदमी सदैव ताकतवर रहै छथि हुनका कोनो चीजके कोनो डर भर नहि रहै छै आओर कमजोरी इएह भेल जे हमरासँ यदि कोनो अनिष्ट भऽ जाइ छै कतहु कोनो गलती भऽ गेल तऽ एहि चीजके अफसोस हमरा बार बार होइत रहैए जेकि हमरासँ ई कि भऽ गेलै तऽ हमर सभसँ पैघ कमजोरी इएह यए जे किओ हमरा बारेमे ई नहि सोचय जे ई एहन अछि ई ओहन अछि कियो अनर्गल गप्प नहि करय हमरा बारेमे तऽ ओ बुझियौ हमर सभसँ पैघ कमजोरी भऽ जाइए बुझलहुँ तऽ हम समाजमे अपन मान प्रतिष्ठाके लेल सदैव माँ पिताजीके आशीर्वादके सङ्ग नीकसँ नीक काज करैके चेष्टा करै छी जाहिसँ कि हमर ताकत हरदम जे छै से बनल रहय आओर कखनो जे छै से हमर जे छै से कतहु जे छै से खिलाफ नहि हुए बस